अमरुद अमरुदके पेड़ लगाबैके छै तऽ ओ लगा कर तब अथी अच्छा सँ लगा देबै ईहै लगा कर तब पानी पटबैके पानी पटा कऽ तब ओकरा स्प्रे करैके स्प्रे कऽ कऽ तब ओ अच्छा बहुत लागै स्प्रे कऽ के फल भेल फल धिया पुता खेलक आ अथी अनारके पेड़ हइ तऽ ओ अनारोके पेड़ लगा कऽ दुरा पर खद्दा कोरि कऽ लगबैके परै लगा कऽ तब ओ अच्छा से अथी पानि पटा कऽ ओकरा स्प्रे करैके हइ तऽ फल भेल तऽ ओ बहुत अच्छा लागल लगा देली तऽ खायमे आ सब्जीके बारेमे भेलै भिंडी लगेली हरा सब्जी भेलै भिंडी भेलै बैगन भेलै कोबी भेलै सब हरा चीज भेलै लगा देली अपना बारी ऊरीमे तऽ तोरि कऽ हरा सब्जी भेलै खाय सब्जी बला चीज बहुत अच्छा भेलै बहुत ओहिसँ फायदा लागै तऽ अपना बारी ऊरी भेल तऽ ओहिमे जोता ऊता कऽ तब लिच्ची ऊच्ची फुला कऽ अच्छा से लगा देली तऽ ओ पौधा अच्छा लागै देखैमे स्प्रे कयली कमेली खुरपी से कमा कऽ तब स्प्रे केली स्प्रे कऽ कऽ तब ओकरा अपना अच्छा से ओकरा देखभाल करैके देखभाल कऽ कऽ तब अच्छा से तोरैके तोरि कऽ तऽ फिर अपना पुरे परिवारमे अच्छा लागै है खायके अथी कोबीके भेल फल तऽ ओ कोबीके जोता कऽ रोप बिछयैन बिछयैनके रोपैके रोपि कऽ पानि देली पानि दऽ कऽ तब ओकरा स्प्रे कयली स्प्रे कऽ कऽ तब ओ बहुत ओहि से फायदा लागै हइ तऽ खायके सब्जी बला चीज तऽ सब्जी बला खायके बात है जे सब्जी बला ओ फल भेलै तऽ पुरे परिवारमे खेलक तऽ अच्छा लागै हइ ओ फल खायमे फेर खीरा भेलै खीराके पौधा लगबैके है तऽ ओकरा फेर बिच्ची फुलबैके फुला कऽ तब फेर फुला कऽ तब फेर बारी ऊरीमे अच्छा से तामि कोरि कऽ कोदारी से तब खुरपी से कमा कऽ तब ओ अपना ओ लगबै के है लगाके तब स्प्रे आर करिके तऽ स्प्रे कऽ कऽ तब ओकरा अपना तोरै के है तऽ अपना पुरे पलिवार मे अच्छा लागल खेलौ